ہیلو ہاں جی میم میں اسکول ایڈمیٹ سے بات کرنا چاہتی ہوں جی میں مجھے جو نا اپنا ایڈمیشن کروانا تھا آپ کے اسکول میں مجھے الیون کلاس میں کروانا تھا اپنا ایڈمیشن

اچھا اور اور کیا کیا جی مجھے الیونتھ میں چاہیے اور مجھے جو نا فیس کس ڈیٹ میں پے کرنی پڑے گی ہاں جی اچھا ہاں اور جی اچھا ہاں جی جی ایکچولی میں اور فیس اپنی لیٹ کر دیتی ہوں جیسے کہ کسی کام میں پھنسی ہوں اُس میں لیٹ ہو جائے یا فیس دینا تو پھر آپ چارج بٹ اچھا جی اچھا اچھا اور بچوں کی رسپونسبلٹی اچھی طریقے سے آپ لے لیں گی نا جی اچھا اچھا